मैं ज़्यादा फिल्म देखती हूँ शीरियल देखती हूँ और गाना मुझे पसंद है जादा गाना पसंद है खुशियों वाला सीरियल देखती हूँ फ़िल्म देखती हूँ और गायक कुछ हैं जो लता मंगेशकर उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके पुराने गाने हैं पर उनके नगमें बहुत लगते हैं लता मंगेसकर अच्छी गायक हैं अच्छा बोल अच्छा गाती हैं उनका गाना बहुत बहुत बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो है फिल्मों से ज़्यादा मैं सीरियल देखती हूँ सीरियल सीरियल में है तुझसे नैना मिलाय के सीरियल का नाम है और उसमें जो हैं एक वह बहुत अच्छी हैं अच्छा करती है सीरियल और मुझे गाना पसंद है पुनार पुराने गाने हैं मुझे पसंद हैं जुदाई के गाने जो हैं वो पसंद हैं अच्छे गाने हैं लता मंगेशकर के सारे गाने अच्छे हैं अच्छे लगते हैं उनके नगमें अच्छे हैं और फिल्में फिल्में तो मैं देखती हूँ फिल्में भी अच्छा है सीरियल भी अच्छे हैं इनके लता मंगेशकर के गाने अच्छे हैं फिल्म मैं देखती हूँ बीवी नंबर वन और क्या है जी पी एल्स और ये जो है साउथ का फ़िल्म साउथ की फ़िल्में बहुत अच्छी हैं शाउथ में जितने हीरो हैं सब अच्छे हैं ये हैं रवि किशन हैं और बहुत से हीरो हैं किट हैं दिनेश लाल हैं कल्लू हैं ये सब अच्छे ऐक्टर हैं अच्छी फ़िल्म बनाते हैं और गायक हैं लता मंगेसकर हैं रवि बानों हैं रिंकू हैं और कल्लू हैं दिनेश लाल हैं इनके गाने हैं अच्छे लगते हैं रवि किशन के गाने हैं उनकी शादी के गाने हैं उनके गाने अच्छे हैं अच्छा लगता है उनका गाना सुन कर मैं लेकिन मुझे पसंद है गाना मेरा मन चाहा पसंद मेरा पसंद गाना है जुदाई का अच्छा लगता है सुनने में समझती हूँ उसके बारे में ये सब गाना अच्छा है